मछली पकड़ने से जुड़े कई सारे पर्यावर्णीय मुद्दे होते हैं जैसे कि बहुत सारे मछली पकड़ने वाले समूह होते हैं वो मछलियों को पकड़ते हैं और उनको वहाँ से निकालने के बाद उनका उनके साथ जो भी उनके साथ गंदगी या जो कुछ होती वहीं छोड़ देते हैं जो कि पानी में और उनके जाल के साथ जो भी सामान होता है वो उस में छोड़ देते हैं परनियाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो कि पानी को प्रदूषित करती हैं इसके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं ये जो मछुआरों के बहुत बड़े बड़े समूह होते हैं वो जल के किनारे होते हैं वही उनका रहना खाना पीना और जो भी है शौच के लिए भी वहीं जाते हैं तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उस में ये करना चाहिए कि उनको एक अलग से इस तरह का वो बनाना चाहिए कि उनके लिए सारे संसाधनों की व्यवस्था अलग की जाए उनके साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था की जाए उनके खाने पाने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि वे कोई इस तरह का सामान ना ले जाएं जिससे कि जल में प्रदूषण हो किसी तरह का पॉलीथीन हो या कोई भी चीज़ उनके पास ना पहुंचे जल प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे कारक सा सरकार की तरफ़ से बहुत सारे वो दिए गए हैं जिस पर कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है